जेना अहाँके कृषि पौधाके देखियौ हमसब पहिले सलाह करै छियै ओइके सबसँ पहिले कृषि विभाग दोकानपर जाइ छियै दोकानपर जाइके बाद ओकरासँ जानकारी लेली की करैके छै दोकानवला कहलक हमरा सबके कहै छै जे बौआ टाइमसँ अइमे पानि दियहु खाद दियहु टाइम टाइमसँ ओकरा मतलब सिञ्चाइ करऽ पड़ै छै सिञ्चाइ करैके बाद पेड़ कनिके बढ़ल बढ़ल पेड़ बढ़ल अच्छा ओकर पेड़के विकास भेल विकास होल पेड़के आओर गाँवके बुजुर्ग आदमी सब जे छै से बुढ़ बुजुर्ग जैसे दादा परदादा ओकरा सबसँ राय विचार ले लेली जे हँ दादा ई पेड़ लगेलियै एकरा केना केना होतै बाबाओ सब ओ बात कहलक जे देख एकरा पहिले गड्ढा कर खाद दऽ ओहोमे खाद देबेके बाद कहै छथिन जे ओइमे पानि दहू पानि दहू सिञ्चाइ करहू पेड़ अच्छा होतै अच्छा फल देते तऽ खायब बाबा सबके भी खूब ख्वाहिश रहै छै समझली जे पेड़ लगेलकै बौआ तऽ मतलब बढ़तै तऽ खेबै जैसे आमके भी पौधा हो गेलै आमेके पेड़ लगेलियै अच्छा अच्छा ओइमे आमके पेड़ अच्छा विकास केले छै फल होतै ओइ आमके पेड़सँ अचार बनऽबै छियै अचार बनेबै आम खबै ओकरा अचार बहुत साल तक चलै छै दू साल तक सब खइली आओर उ पेड़ जे कम सँ कम बहुत दिन तक चलल आओर अच्छा अच्छा मतलब पौधा लगेली आमके लीचीके पपीताके भेल पपीताके फल भी अच्छा हो जाइ छै खूनमे एनर्जी देलक सेहत अच्छा रहल उहोके पेड़ भी लगाबैके लेल ऐसेही करऽ पड़ै छै पहले बीज गिरैली बीज गिराबेके बाद सिञ्चाइ सिञ्चाइ कैली सिञ्चाइ करैके बाद मतलब पौधा नमहर भेल धीरे धीरे धीरे धीरे नमहर भेल पौधा पौधा नमहर भेल गेल तऽ ओ मतलब फल देलक फल देलक छोटा होत पहले छोटा फल देलक ओइसँ बड़ा बड़ा होते होते उ फल पाइक गेल पाइक गेल तऽ हमरा सब ओकरा छीलके हमसब खइली पूरा परिवार खाइ छियै एकरा सबके लेल हमसब दादा परदादा मतलब समझा देले छथिन आगेवला पूर्वजमे ऐसे ही करी करैके छै जे वृक्षके केना विकास होतै स्वस्थके केना विकास होतै पौधा केना रोपैके हय हमसब पौधा भी अभी लगेले छियै घिउराके झूँगनीके सजमनिके सब्जी बनबै छियै सब्जी भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाइ छियै भुजिया भेल भुजिया खइली सब्जी खइली अच्छा लागल अभी सबसे पसन्द हमरा लौकीके सब्जी लगैये लौकी खूब खइली सबसँ अच्छा लौकीके सब्जी लगै छै ई सब करे पड़ै छै आओर टाइम टाइमपर ओकरा खाद देली खाद देली आओर पानि देली अच्छा अच्छा मतलब लौकी फरल सजमनि ओकरा ठेठी भाषामे हमसब सजमनि कहै छियै